योग जी शुरूआत शुरूआत में बिल्कुलु साधारण जेके नमुना आहिनि उन्हनि सां शुरूआत करण हितकारी रहंदो आहे त जिनमें प्राणायाम थियो भस्त्रिका थी अनुलोम विलोम थियो इहे पहिरियों शरीर खे शुरूआती ॾिबा आहिनि इनखां पोइ जेको आहे पद्यमासन में ढ़ंग सां वेही करे वज्रासन थियो ऐं त्रिकोण आसन थियो ताड़ासन थियो वृक्षासन थियो इहा हल्का फ़ुल्का जेके योग थींदा आहिनि उन्हनि खे कजे उनखां पोइ जेको आहे सुर्या आसन करे सघिजे थो पियो जंहिंखें घटि टाइम खां शुरू करे ऐं पोइ धीरे धीरे वधाए वनजे ऐं लास्ट में कोशिशि करे ॿ चारि मिंटनि जे लाइ शव आसन त करण ई खपे माण्हूअ खे त उन हिसाब सां सॼी बॉडी जेकी आहे उहा रिलेक्स थी वेंदी आहे